جیسا کہ ہندوستان ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک اور یہاں پہ بہت سارے مذہبی لوگ رہتے ہیں اور وہ اپنے طرح طرح کے تہوار اور عیدیں بہت ہی خوشی سے مناتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہندوستانی تہوار بھی ہیں جیسے جوم جمہوریہ یوم آزادی اور مہاتما گاندھی کا یوم پیدائش کو بھی بہت اچھے سے منایا جاتا ہے اور جو مذہبی تہوار ہیں اس میں جیسے آتا ہے ہولی دیوالی ہندوؤں کو لے کر کے ہولی دیوالی اور کئی ایک ہیں گنیش چترتھی جس میں وہ لوگ گنیش اپنے جو ہے خدا گنیش کی جو ہے نکالتے ہیں جلوس کے طور پہ ایک اور مسلمانوں کے تہوار کی بات کریں تو عید اور بقر عید ہے جس میں مسلمان عید پہ جو ہے دوسروں سے گلے مل کر کے دوسروں کے عید کی مبارکباد دیتے ہیں جوکہ رمضان کے فوراً بعد ہوتی ہے پھر رمضان کے دو پہینے دس دن کے بعد آتا ہے ایک عید الاضحیٰ جس میں وہ اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں بکروں کو ذبح کر کے